कपड़े धोने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं और सर्फ़ साबुन का भी इस्तेमाल कपड़े धोने में होते हैं धोने धोने में होते हैं कपड़े को हम लोग हर एक मौसम में अलग अलग सुखाते हैं जैसे कि गर्मी महीना में कपड़े को हम लोग सूखाने के लिए धोते हैं तुरंत सूख जाता है धूप में रखने से उसी तरह ठंडी में हम लोग कपड़े धोते हैं और कपड़े को अच्छी तरह गार के उसको रूम हीटर जहाँ लगा हुआ होता है उसी रूम में हम लोग रखते हैं और जल्दी सूख जाता है और पानी को हम लोग बर्बाद नहीं करते हुए थोड़ा सा पानी उसमें थोड़े से पानी से ही कपड़े धोने का प्रयास करते हैं ठंडे महीने में गर्मी महीने में ज़्यादा ही पानी से धो लिए तो कोई बात नहीं है ठंडे महीने में थोड़ा सा पानी में धोए जो पानी का भी व्यवहार बर्बादी कम होता है और कपड़े धोने के लिए भी आसान से धोए जाते हैं तो कपड़े धोने के लिए पानी हम लोग बर्बाद बहुत कम करना चाहिए और सब की साथ सब को सलाह है कि पानी बर्बाद कम करें क्योंकि पानी पीने का भी उपयोग करते हैं हम लोग